جی ایسا کبھی میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہے کہ مجھے دوران سفر کے کسی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو اور سفر میں کوئی پریشانی پیش آئی ہو حالانکہ مجھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے قریبی قصبوں کے طرف جانا پڑتا ہے اسی طرح کبھی کسی اہم کام کے لیے قصبے سے باہر کسی دور شہر کی طرف جانا پڑتا ہے اپنی ریاست باہر کے علاوہ کبھی یو پی اور کبھی دلی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے ان تمام جگہوں پر اکثر و بیشتر میں جاتا رہتا ہوں لیکن مجھے اپنے پوری زندگی میں کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر یا کہہ سکوں کہ مجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو کیونکہ میں اپنے سفر کو بہت زیادہ محفوظ طریقے سے کرتا ہوں میں نے سنا ہے اور شاید اس میں سچائی بھی ہے کہ کسی کسی علاقے میں کچھ خطرات ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ابھی بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے لیکن چونکہ اب لوگ رات میں کافی زیادہ سفر کرتے ہیں راستوں میں لائٹ رہتی ہے اور پولیس وغیرہ بھی گشت میں رہتے ہیں سڑک پر کافی لوگ رہتے ہیں تو مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا